हलो हरि ओम मुंहिंजो दुकान अमीनाबाद में आहे हा हा हा असां वटि ॿारनि जा वॾनि जा लेडीस जा जेन्ट्स जा सभु हा सभु तरह जो मालु आहे हा हा इनरवेर आहिनि न न ॾाढा सॉफ़्ट आहिनि ॾाढा सॉफ़्ट अथव हम्म हा हा हा मथियां हेठियां ॿई इनर आहिनि हा हा मिली वेंदव रंग जीअं डार्क बि अथव लाइट बि अथव लाइट में त ऑफ़ वाइट ऐं वाइट मिलंदव तव्हांखे ऐं बाक़ी हा हा कलर्ड में घणेई रंग अथव डार्क में भूरो अथव कारो अथव नीरो अथव हा हा हा उहो जे तव्हां वधीक था वठो पिया डज़ंस में वठो था पिया त रियात थी वेंदी हा अंगूठे वारा बि आहिनि बिना अंगूठे वारा बि आहिनि ॿई तरह जा आहिनि हा हा उहो भरियल वारा बि मिली वेंदव हिते हा हा हा हा मिली वेंदव

हा त सुठी कॉलेटी में आहिनि न तव्हां ॾिसी वठो अची करे आहिनि अच्छा हा मिली वेंदव

हा हा असांजी हिकु हज़रतगंज में बि अथव दुकान हा पोइ इहा अमीनाबाद वारी असांजी ऑर्जिनल पुराणी दुकान आहे तंहिं खां पोइ असांजी ॿीं ब्रांचूं निकितियूं आहिनि त असां हज़रतगंज में ऐं गोमतीनगर में बि कढी आहे हा मफ़्लर्स आहिनि लेडीस मफ़्लर जेन्स मफ़्लर ॿई आहिनि असांजो सुबुहु ॾहें साढे ॾहें बजे खां खुलियल हूंदो आहे ऐं राति जे नाएं बजे तक हूंदो आहे खुलियल हा विस्पति बंदि विस्पति बंसि कंदा आहियूं दुकान अच्छा हा अघनि जे बारे में हा अघनि जे बारे में तव्हां बिल्कुलु निश्चित रहो तव्हांखे कॉलिटी बि सुठी मिलंदी ऐं अघु बि तव्हांजे मन जा ई हूंदा तव्हां अची करे ॾिसो

हा हा इहो वॉट्सप नम्बर आहे

हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे इअं

हा हा हा तां वॉट्सप करे छॾियो त मां कढाए छॾींदसि सामान तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे त मिलूं था पिया हा हा पक ओके हरि ओम